कथाऊं ऐं विर्तन जे बारे में त हिते असांजियूं लेडीज़ जेके आहिनि उहे पंहिंजे सूमर जूं सूमर जा विर्त रखंदियूं आहिनि पंहिंजो सोरहं सूमर पोइ उन्हनि जी जेके मनोकामनाऊं आहिनि पूरी थियनि उन्हनि जे लाइ विर्त रखंदियूं आहिनि ऐं छा नालो ॿियो पंहिंजो टीजड़ीअ जो विर्त ईंदो आहे टीजड़ी रखंदियूं आहिनि सुबुह जो उथी करे अ असुर करे राति जो वरी जेसि ताईं चंड निकिरे तेसि ताईं अर्घ ॾियणो विच में कथाऊं ॿुधणु वञणु झूला ॾियणु इहे पाण में गॾजी वेंदियूं आहिनि ऐं जेसि ताईं चंड न निकिरे तेसि ताईं विर्त न छोड़ंदियूं आहिनि वरी पोइ च चंड निकिरे उनखां पोइ ई उन्हनि जो विर्त छोड़े करे ऐं कंदी आहिनि अहिड़े तरह सां मल्हाईंदियूं आहिनि ॿियो पंहिंजो

ॿियो कहिड़ी कथाऊं हिते आहिनि सूमरु विर्त विस्पत विस्पत जो बि वीरल भॻिवान जो ॾींहं जो बि कथाऊं कंदियूं आहिनि या ऐं करवाचौथ ते ख़ासि करे ऐं लेडीज़ पंहिंजे घो घोट जी उमिरि वधे उन जे लाइ ख़ासि विर्त रखंदियूं आहिनि सॼो ॾींहुं विर्त ते वेही वीचारियूं राति जो जेसि ताईं घोटु अचे तेसि ताईं हुन जे इंतिज़ार में अचे उहो जेसि ताईं विर्त छॾाए करे पाणी पियारे पोइ विर्त छॾाईंदो आहियां पोइ ई उन जो थींदो आहे त जाम विर्त ऐं कथाऊं थींदियूं आहिनि हिते